गोदोनि उन्दैनि समाव मोजां मोनसिन्नाय गोसोखांथिया जाहैबाय आं एबा जों गोदो गोदाय उन्दै समाव गामियारि गेलेनाय जेरै बायदि रोखोम गेलेनाय आयदा दंमोन जोंनि उन्दै समनि जे गेलेनाय आयदाफोर बेफोरो जाहैबाय हुय गेलेनाय मार्बल गेलेनाय आमाय जुमाय गेलेनाय बाथा गेलेनाय दा गोबांथार जोङो गामियारि खेल गेलेनायखौ गेलेबोदोंमोन दा जों बेफोरखौ गोसोखांथाव एबा दानि मुगायाव दानि उन्दैफोरा बेफोर गेलेनाय आयदाफोरखौ मिथिनो रोंला एबा नुफेरला दानि गोदान मुगायाव जेरैहाय गोदान गोदान गेलेनाय सोमजिदों उजिदों जेरैहाय बेडमिन्टन क्रिकेट लं टेनिस दा जोंनि गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनाय गोबां फाराग बेनिखायनो आङो बै समनि उन्दै समनि जे जोंनि गेलेनाय बाथा गेलेनाय खाबादि गेलेनाय थाखुमालायनाय गेलेनाय जेरै आमाय जुमाय दैयाव लहाबनानै आमोल दिमोल गेलेनाय बेफोर गेलेनायखौ जोङो दासिमबो गोसोखाङो एबा गोसोखांबाय थागोन जेखि जादिया मानो बेथोरजों एबा मुगाजों सोलायनायाव गेलेनाय एबा समाजारि गामियारि गेलेनायफ्रा सोलायबोगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो जोंनि गोदो गोदायनि जायफोर गेलेनाय बेफोरखौ जाथे बयबो फोथांनानै लाखियो

जोंनि गोदो गोदाय उन्दै समाव जोङो गोसोखांथावसिन जोंनि जारिमिनारियानो जाहैबाय जे जोङो हारसिङै गेलेयालासेनो गामिनि गथ' गथाय ज' जानानै बायदि रोखोम खेलायाव बाहागो लायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जेबादि गेलेनाय नुनो मोनो जे न'नि बाहेरायाव ओंखारालासिनो न' सिङावनो थानानै मबाइलजों गेलेनाय कम्पिउथारजों गेलेनाय जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव दानि मुगानि गथ'फोरनि जे देहा बे देहाया गोबां रोखोमनि बेमार आजाराव गोग्लैसोनायखौ जों नुनो मोनो जों गोदो गोदाय गेलेनायजों लोगोसे न'नि हाबाफारिफ्रावबो जोङो गोबां थाफायोमोन मावफायोमोन जायनि जाउनाव जोङो देहानि फारसेबो खथि नङामोन एबा जोङो जोंनि देहाया गाज्रि नङामोन समनि आंखालाव जोङो गोबां रोखोमनि जानाय आदारफोरखौ मोन्नो हायामोन नाथाय दानि मुगानि गथ'फोरा गोबांथार गोदान गोदान मुवा बा जाग्रा आदार मोनजायो थेवब्लाबो बिसोरनि जानाय आरो गोदो गोदायनि जे जानाय बेफोर गोबां फाराग बेनिखायनो जोंनि गोदोनि जे गोसोखांथाव बे गेलेनाय आयदाफ्रानो गोसोखांथावसिन आरो गोदो गोदायनि जे जोंनि जे नेचारेल एबा मिथिंगा बे मिथिंगाया गोबांथार सोलायबाय जों गोदो गोदाय गामि गामि सिङाव एबा गामिफोराव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां नुनो मोनोमोन नाथाय बे बिफां लाइफांफोरा फारियै दा जोबनो हमबाय बेनिखायनो आं बेफोरखौबो गोसोखाङो आं सानो दानि मुगानि गथ'फोराबो एबा समाजाबो जाहाथे बै समाव जेरै मिथिंगा सोमखोर मिथिंगामोन बेबायदिनो जाथे सोमखोर मिथिंगा खालामफिनो बिफां लाइफां गायनानै गिदिर गिदिर बिफां लाइफां गायनानै लामा सामायाव एबा न'खरनि बारि बालाफोराव बेफोर बिफां लाइफांखौ गायनानै जाहाथे सोमखोर खालामफिनो दा आंनि गोसोखांनाय उन्दै समनि गोसोखांनाय माखासे ओंथिफ्रा बेनो